लांदां दैयावहाय सानस्रिनो थांनायाव जों गावखौनो गाव माखासे साखा फारा जानाया मोजां मानो होमब्ला दैमा दैसाफोरावहाय माखासे गिदिर गिदिर अन्थाइफोर थायो बै अन्थाइफोरा रिमोनला बादामालि खानाय दैफोरा गोख्रै बोहैनाय दा बेफोरखौ जों नोजोर होनो गोनां जायो जों जुदि दैखौ सानस्रिनो गोनां जायोब्ला जों सानै हयै सानस्रिनो गोरों मानसिखो लानासो सानस्रि नांगौ सोरबा जुदि लोगोआवहाय सानस्रिनो गोरों गैयाब्ला बियो सानस्रिनो थांनाया मोजां जानाय नङा जोङो जेब्ला गोरों मानसि थागोन होमब्ला जोङो सानस्रिनो आवगायनाया मोजां मानोना बे गोरों मानसिया लोगोआव लांफानो हायो आरो बेवहाय दै सानस्रियोब्ला जोंनि गानना जोमनायखौ जों जेब्लाबो साखा फारा जानाया मोजां जेरैहाय जों बांद्राय गाननाय जोमनाया जुदि जि जोमा बांद्राय गेदेरब्ला बेवहाय दैया बुसोमनो बोलो मोनो बिखायनो फिसा फिसा जि गाननानै जों सानस्रिनो गोनां नांगौ आरो बै बादिमाला बायदिसिना अन्थाइ जितु फिस्ला रिमोनला बिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो हायोब्ला जों गन एबा थखनफोर लाफानो गोनां जायो आरो बेफोरखौ लानानै जोङो थुग्रोमनानै जुदि दैखौ सानस्रिलांनो बा बारलांनो हायोब्ला मोजां जायो आरो नहलेबा जों जुदि खाथियाव जुदि थालिर दंफांफोर मोनोब्ला बेफोरखौ दाननानै बेखौ नाव बायदि बानायनानै बेजों बारलांनायनि एबा सानस्रिनायनि राहाखौ लायोब्ला साबसिन जायो नङाब्ला जों मा जायो दैयाव बुसोम जानानै दैनि दाहारजों बुसोम जानानै फारसेथिं गसंथानो हाया रिमोना अन्थाइफोर दङ गाद्लिनानै जों गोग्लैनानै दैजों बुसोमनानै थैनो गोनां जाहैगोन बिनिखायनो जोङो जोंनि सानस्रिनायफोराव जोबोद साखा फारा जानानै सानस्रिनायासो गाहाम